आं स्विगि रेस्ट'रेन्टआव हरदों ना आं दा बेलासिनि द' बाजियाव लोगोफोरजों थांनो नागिरदों बेखायनो सिट मोनगोन ना आरो जिरायनो थाखाय मासि मोनगोन ना मोना आरो पार्किं दं ना गैया रेस्ट'रेन्टनि बन्द' खालामनायनि समखौ खन्था हरनो हागोन ना